हेलो अंकल मूंखे स्वास्थ्य जी जीवन बीमा खपे एल आई सी जो न उहो फ़ेमि फ़ेमिली फ़ेमिली बीमो खपे हा हा मतिलबु घणे वारो थींदो हो त त कोई पैसनि जी ॻाल्हि न आहे भले पंदरहां सौ जी जॻहि ॿ हज़ार लॻनि हुनजी ॻाल्हि कान्हे

हा मूंखे सुठे सां हा अछा इअं सु मां ईअं करां ॿ डि मतिलबु ईअं हा भले मुंहिंजा ॿ बी मुंहिंजा ॿ बीमा करे छॾिजो पर सुठा हुजनि सुठा वारा जेके बि हुजनि हा ॾेई छॾींदमि न हा हा ईअं कयो मुंहिंजो ईअं कयो मुंहिंजो मुंहिंजे मम्मी पापा सां गॾु मुंहिंजो करे छॾियो हा इअं ॿारनि जी इनखां पोइ करे छॾियो या अॻिले महीने भले ॿिए महिने करे छॾींदासीं न ॿिए महिने कराए छॾे हींअर हींअर मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे मम्मी पापा जो कराए था छॾूं हा हिकु मतिलबु हिकु हींअर था कराए छॾूं हिकु ॿीं महिने खां पोइ था कराए छॾूं

न मां अलॻि अलॻि कराए छॾींदुमि पर अॼु अॼु हा हा हा हा अगरि तव्हां मदद कयो पंहिंजे हिसाब सां सभु सभु इहो ई आहे हा हा हू त आहे हा हा हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा हलो ठीकु आहे हलो मां हलो